ہاں جی سر مجھے یہ جیو کا سم سر یہ مطلب ٹرانسفر کرانی ہے بی ایس این ایل میں اس کا کیا پروسیز ہے جی سر جیو میں ایک یہ دقت رہتی سر میرے ادھر جو لوکیشن پڑتا ہے یہاں پہ سر جیو کا نیٹ ورک رہتا نہیں اور اس کا جو ہے جیو کا ریچارج اور اس کا جو ٹاپ اپ ہے بہت مہنگا ہو چکا ہے اس کے لیے میں بی ایس این ایل میں سر ٹرانسفر کرانا چاہ رہا ہوں تو سر میں تو اپنے ٹائم پہ ہی آیا ہوں نا سر میں اپنے ٹائم پہ ہی آیا ہوں اس کا پروسیز آپ بتا دو پھر کیا کیا کیسے کرنا ہے اچھا اچھا سر ٹاپ اپ نہیں کرانا ہے سر ٹاپ اپ نہیں کرانا چینج کرانا ہے دوسرا سم تو سر سم بی ایس این ایل کا بھی کونسا اچھا یہ ریچارج چل رہا ہے اچھا ایک سم دے دو تو سر مجھے بس یہ پلان جاننا تھا کہ بی ایس این ایل کا جو ابھی پلان جو کرنٹلی چل رہا ہے تھری جی سے ابھی فور جی آنے میں باقی ہے تو فائیو جی سر ابھی آنے کا کیا یہ ہے مطلب مجھے نہیں لگتا کہ فائیو جی آنے والا ہے جی جی جی جی جی جی میں سن رہا ہوں جی جی

اوکے جی تھینک یو جی تھینک یو تھینک یو میں آؤں گا ٹھیک ہے جی تھینک یو تھینک یو